पुराने गानें और आज के गानों में अंतर बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है जैसे पुराने गाने थे उसमें लय ताल सबकुछ देख के सबकुछ पुराने हिसाब से क्लासिकल गाने जो भी हैं हमारे उसमें एक बेटेज एक सही लिमिट सही अवाज सही के हिसाब से करते थे गाना सुनने में पड़ा मिलता था थोड़ा और उनको सुनके थोड़ा ये महसूस हमारा जैसे मैइंड को रीलैक्स मिलता था आजकल के गानों को देखा जाए तो उसमें रैप रैप ज़्यादातर रैप्स सोंग आ गए हैं अब दो मिनट एक मिनट का गाना होता है जिसमें अब रैप्स होते हैं समझ में ही नहीं आते हैं ये गाने कोई कोई गाना ठीक रहता है लेकिन ज़्यादातर गानें तो जैसे हमारे बिहार कि गाने चल गए इसमें हमारे कल्चर को भी नहीं देखा गया है कल्चर को भी पनाट दिया गया है गानों में पहले हमारा कल्चर भी सही था लगता था गानों में